ہیلو فرحان ریسٹورینٹ سے بات کر رہا کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کے یہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے میرے دوست نے مجھے بتایا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے کچھ آڈر آڈر کروں تو آپ میرا بھی آڈر لکھ لیجیے ایک چکن قورمہ چکن بریانی مٹن رائس چکن چنگیزی اور آئس کریم اور کولڈ ڈنک بھی کر دیجیے گا کیونکہ میرے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں اور آپ جتنی جلدی ہو سکے میرا آڈر میرے گھر بھیج دیجیے تاکہ کھانا وقت پر میں مہمان کو کھلا سکوں اور کھانا تازہ بھیجیے گا اور گرم بھیجیے گا تاکہ آپ کا جو نام سنا ہے اس میں مزہ آ جائے